हैलो हलो हाँजी ये आप गोल्ड लोन बैंक से बोल रहे हो क्या अच्छा कौन सी बैंक है आपकी कैपिटल गोल्ड लोन हलो हलो केपिटल गोल्ड लोन से बोल रहे हो आप अच्छा अच्छा तो हमको आपके यहाँ से लोन लोन लेना था अच्छा तो हमारे पास जो भी सोने का सामान है जैसा अंगूठी है चैन है हाँ तो हमारी क्या है माता के हार्ट प्रॉब्लम है तो उनका ऑपरेशन करवाना है हमें तो उसके लिए हमको रुपये की जरूरत है तो हमको लोन चाहिए तो ये बताओ आपके यहाँ क्या रेट के हिसाब से मिलेगा लोन अच्छा बत्तीस हजार का औसत देते हो आप अच्छा जी और इन्ट्रेस्ट वगैरह कितना लेते हो या छूट मिलती है

अच्छा आठ परसेंट लेते हो हूँ अच्छा जी ये आप की शाखा हिंडोन में है अच्छा जी ये तो ये कब खुलेगी आप कब खुलती है संडे को तो बंद होगी कल तो अच्छा तो सोमवार को कितने बजे मिलेंगे आप सुबह नौ बजे अच्छा जी अच्छा और ये बताओ हमको के जैसे जैसे कितने तक मिल जायेगा हम को एक चेन पर जी तोला के हिसाब से मतलब ग्राम के हिसाब से दोगे अच्छा जी अच्छा जी जैसे हमारी चैन है करीबन दो ग्राम की होगी बीस ग्राम के समथिंग हाँ तो बत्तीस हजार के साथ से दे रहे हो आप हाँ तो साठ पैंसठ हजार के करीब दोगे इस चेन पे और अंगूठी होगी तो सत्तर हजार करीब दोगे आप हमको अच्छा जी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी परेशानी तो नहीं होगी हम को बाद में के हाँ बैंक बंद हो जाये कहीं हम आपको सोना जमा करा दें कम दर में हम जमा करा रहे हैं साठ हजार चल रहा सोना तो हम भी जानते हैं लेकिन आप आधी रेट में ले रहे हो हम से साठ परसेंट में है वो बाद में हमको धोखा हो जाए अच्छा आर बी आई के थ्रू है आपकी बैंक अच्छा जी अच्छा जी तो फिर तो नेट पर रिकॉर्ड होगा आपके इसका बैंक का ऑनलाइन अच्छा जी ठीक है तो हम आपसे कल आके मिलते हैं और आप जैसा हो उसको हमको बता देना अच्छा ठीक है आएँगे जब हम सोमवार को कॉल कर लेंगे आपको ठीक है आपके मैनेजर से बात करेंगे अब ठीक है जी ओके